جیسے ہی آپ پلیٹفارم پر پہنچتے ہیں ایک عجیب سی ہل چل محسوس ہوتی ہے آوازیں چائے کافی پلیٹ فارم نمبر چار پر گاڑی نمبر ایک سو تیئیس لوگ کوئی روتے ہوئے الوداع کر رہا ہوتا ہے کوئی خوش ہو کر سوار ہو رہا ہوتا ہے کوئی سامان اٹھا رہا ہے پھر جیسے ہی ٹرین چلتی ہے ایک لمبا ہارن ایک دھکا اور زندگی ایک نئی رفتار سے آگے بڑھتی ہے ٹرین کی کھڑکی دراصل ایک متحرک تصوری فریم ہوتی ہے سبز کھیت درختوں کی قطاریں پانی کے نالے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پر وقت کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے گاؤں کے بچے جو دوڑتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں شام کے وقت زرد سورج کی روشنی کھڑکی پر پڑتی ہے سات بیٹھے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کبھی دوست بن جاتے ہیں کسی نے پراٹھا نکالا کسی نے کتاب کسی نے کہانی رات کو لوہے کی ٹھنڈی برتھ پر لیٹ کر کھڑکی سے آتی ہوا دل کو چھو جاتی ہے سامان پر بیٹھے مسافر ٹفن کھول کر سب کے ساتھ بانٹنا اسٹیشن پر دو منٹ کی چائے اور پانچ منٹ کی دوستی بچے جو باہر دیکھتے ہوئے سوالات کرتے ہیں امی یہ کیا ہے یہ ایک احساس ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ چلتا ہے رشتے بناتا ہے اور یادیں چھوڑ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے اپنے ٹرین کے سفر کو ایک خوبصورت تحریر میں ڈھال سکتا ہوں